पुर्णियामे समाज कल्याण स्वयं सहायता समूह अटल पेंशन योजना किसान क्रेडिट कार्ड आदि समाज कल्याण जे होइत छै ईसभ काफी लाभदायक होइत छै